میرے علاقے میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ مشہور جگہ شاہی قلعہ لاہور ہے یہ قلعہ تاریخ اور ثقافت کا بہترین امتزاج ہے جو مغلیہ دور میں تعمیر ہوا تھا اور آج بھی اپنی شان و شوقت کو برقرار رکھے ہوئے ہے شاہی قلعہ اپنی خوبصورت تعمیرات سنہری عمارتوں اور منفرد فن تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اس قلعے میں مختلف محل باغات اور تاریخی دروازے ہیں جن میں شیش محل اور نو لکھا محل خاص طور پر نمایاں ہے یہاں آ کر سیاح نہ صرف قدیم مغل فن تعمیر کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ قلعے کے اندر واقع دیوان خاص جیسے مقامات پر بیٹھ کر اس زمانے کی بادشاہی زندگی کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ شاہی قلعہ کے قریب واقع بادشاہی مسجد کا نظارہ بھی سیاحوں کو بہت پسند آتا ہے